जखन हम इसकुलमे रही तऽ ओहि टाइममे हमरा जे छै से अहाँकऽ हिन्दी पढ़ैमे बेसी नीक लागैत छलए किया तऽ हिंदी मऽ सवाल जे भी किछु प्रश्न होयत छलै अहाँकऽ ओकर उत्तर हम तुरंत दऽ दै छलियै लेकिन जखन अठमा नमामे एलहुँ हम ओहिके बाद हमरा ने मैथ जे छै से आ गणित गणित विय काफी बेहद बढ़िआँ लागऽ लागल किआ तऽ ओहिमे जखन सवाल सब नहि बनैत छलै ओहि कऽ बाद फेर बार बार कोशिश कए कऽ ई केना हेतै ई केना होयतै ई सब जानि कऽ जखन सवाल बनि जाय छलै ने तऽ ओ जे खुशी होय छलै ने अहाँकऽ ओ हिन्दियोमे सवाल क्वेश्चन आंसर देलाके बाद नहि होयत छलै किआ तऽ गणितमे अहाँकऽ कते कते बेर एक एक गो सवाल कऽ आंसर भेटबे नहि करैत रहैत छलै अहाँकऽ ओकरा मिलाबैके लेल कए गो पन्ना खराब भऽ जाय एगो सवाल तीन तीन चारि चारि पन्ना मऽ बनै तऽ उ सब जे मतलब रहै ने मेहनत ओहि कऽ बाद जे जखन आंसर मिल जाय ओकर बाद जे खुशी भेटैत ने ओ हमरा नहि लगैया कोनो आओर विषयमे जल्दी भेटैत रहै छै तऽ हमरा गणित बिषय जे छै से अहाँकऽ बाद हमरा ठीक लागऽ लागल बढ़िआँ जे छै से आगाँ जाए कऽ हम ओएहसां साइंसो सब पढलहुँ हम जे छै से गणित विषय लए कऽ